हम हमारे कस्बे शहर में बालश्रम के मुद्दों के बारे में बता सकते हैं और इसपर अपनी राय दे सकते हैं इसको कैसे रोजा रोका जाए और किस काम में बच्चे किस काम में लगाए जाते हैं यह जानकारी निम्न अनुसार है बालश्रम के मुद्दों में अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जगह पर काम नहीं देना चाहिए ये कानून बालश्रम के अपराधों में आता है छोटे बच्चों से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए उनको छोटे मोटे काम देकर और छोटे मोटे कार्य देकर उनको कुछ पैसे लेकर व उनको एक अच्छा प्लेटफार्म देकर हम उनको अच्छे काम में लगा सकते हैं उनको जैसे कोई राइटिंग कार्य या कोई प्रतियोगिता परीक्षा या कोई अच्छी विचार से उनको पुरस्कृत करके या कोई अच्छी भाषण वादविवाद प्रतियोगिता करके भी हम उसको एक अच्छे कार्य के रूप में अपने राय दे सकते हैं वो जिसको रोका जा सकता है बच्चे को अच्छे पढ़ाई के काम में अच्छी तैयारी के काम में लगाकर हम बालश्रम के मुद्दों के बारे में बता सकते हैं और अपने गाँव कस्बे में बालश्रम के मुद्दे कैसे हल किया जा सकते हैं व उनको कैसे उनपर अमल किया जा सकता है ऐसे जानकारी हम बता सकते हैं